हा असांजे ठाणे जिले में जाम सारी कंपनियूं आहिनि हुनमां केतिरे नमूननि जा केमिकल ऐं गैस निकिरंदा आहिनि जेके वायुमण्डल खे बि ख़राबु कंदियूं आहिनि माण्हुनि जी सिहत ते बि असरु थींदो आहे खराब़ गैसेस जे करे माण्हुनि खे तमामु पाणीअ में केमिकल सां मिली वञण सां चमड़नि जी बि बीमारी थींदी आहे सरकार बि जाम कोशिशि थी करे पर हुनमें केतिरी सफलता मिली आहे हुनजी असांखे कहिड़ी बि ख़बर नाहे असांखे सभिन सां मिली करे पेड़ पौधा वण लगायण खपनि जीअं वायुमण्डल साफ़ु सुथरो हुजे ऐं सभिन जी सिहत सुठी हुजनि असांखे पाणी में नाले में कचरो वग़ैरह कुझु बि न फिटी करणु खपे